हमरा घरके लगभग एक डेढ़ किलोमीटर दूर एकटा कला बिक्री केन्द्र अछि हम प्राय ओतयसँ पढ़य लिखयके सामानमे कलम पेंसिल पुस्तक या कोनो कॉपी खरीदैत छी आ हम कला शिल्पक शौकीन छी बड्ड बेसी शौकीन छी हमरा कलामे प्राय स्केच पेंटिंग आ हमरसभके मिथिलामे प्रसिद्ध एकटा सिक्की कला होइत छै सिक्की मौनी कला ओ हमरा बड्ड नीक लगैए आ मिथिला पेन्टिग सेहो पसन्द अछि तऽ हम करितो छी आ अपने करैत छी प्राय आ स्केचिंग करैत छी आ पेंटिंग करैत छी कहियो कालके मधु मधुबनी पेन्टिंग या मिथिला पेन्टिंग सेहो करैत छी आ बिक्री सेहो करैत छी